हैलो हैलो नमस्कार आं जी आं जी अच्छा कमरे गेस्ट किन्ने न भला दस्स भी अडजस्टमेंट तुसें दिक्खना किन्नें कमरें ई दौं च करना तिन च करना जां इक्क च करना तिन कमरें च ऐना साढ़े कोल वीआईपी गै न तुस आह्नियै दिक्खी सकदे ओ ते कमरे शैल लब्भी जाङन आं खाना पीना खानै बास्तै जो ऑर्डर करङन ओह् मिली जाह्ग साढ़े कोल सारा इत्थें अबेलएबल ऐ ते कदूं बंदे औने कदूं न बुकिंग करी लैओ बुकिंग करी ओड़ना भी बंदे कदूं औने न किन्नी तरीक औने न अच्छा दौ तरीक औने न चलो कोई गल्ल निं करी ओड़गे भी